चारि बजे भोरे उठली तऽ अथी पहिले तऽ घुमे फिरे जाइत रहली यऽ तऽ नहि रहलै यऽ फील्ड आब सरकारी इसकुल हय तऽ फील्ड हय तऽ घूमे फिरे गेली ऐली घूमि फिरके आओर बगलके लोक गाँव घरके लोक जनानी चारिगो दस गो मिलके घूमे गेली अथी भोरे आओर तब ऐली तऽ देह हौला भेल घरके बगलमे दस फीट ओनी भोला बाबाके मन्दिर हय गेली साँझ देखाबे आउरो अथी गोतनी दियादनी दस गोरन मिलिके ओहो गेल साँझ बाती देबे देखाबे हमहूँ गेली बैठके कनी बतियाइ उतयाइ लगली समय कनी लागि गेल तऽ बतिया उतिया कऽ अइली घर फेन सांझमे गेली फेन घूमे घूमते उमते बतियाइते उतियाइते फेन घरे अइली